ہاں بتائیے کیا بات جی

جی ہاں ہم آئیں گے جی وہ بھی لگوا لیں گے ہاں یہ تو بات صحیح ہے ہم لے آئیں گے بچوں کو جی جی پڑھ رہے چھ ہیں صبح میں صحیح رہے گا جی اگر سارے بچے آج اکھٹا ہو جائیں گے تو آج ہی صحیح رہے گا

جی ٹھیک ہے اگر بچے آ جائیں گے تو ٹھیک ہے